जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी ॿुधायो हा हा हा हा मां तव्हांजे होटल में आई आहियां त मां जेको रूम नम्बर थ्री जीरो टू बुक करायो आहे उतां जो जेको बेड आहे हुन में सफ़ाई न थी लॻे पेई बिस्तर में जेके बेडशीट बेडकवर बेडशीट ॿई आहिनि हुन में ख़राबी लॻे थी बांस थी अचे पेई थोरीसी पिलो कवर में स्मैल अचे थी पेई ऐं जेके ब्लैंकेट्स आहिनि उहे बि थोरासा घिम वारा था लॻनि पिया त तव्हां वटि लॉन्ड्री जी छा सुविधा आहे न ब्लैंकेट ब्लैंकेट में जेकी घिम जी बांस थी इअं थो लॻे भई इलाही ॾींहंनि खां डंप रखियल आहिनि त पोइ उहो थोरोसो पायण में थोरोसो मज़ो न थो अचे पियो हिनजो या त मूंखे ॿियो मटे करे ॾियो या हिनजो कुझु इंतजाम कयो छा था करे सघो था पिया मां तव्हांजी ॻाल्हि मञी मां उहो मां बि उहो फ़ाइव स्टार रेटिंग ॾिसी करे ई तव्हांजे होटल में आई आहियां ऐं मूंखे इहा मूंखे बि उमीद न हुई कि हिन जॻह अहिड़ी काई प्रोब्लम मूंखे ईंदी मूंखे कंप्लेन करिणी पवंदी त अगरि कुझु आहे मां तॾहिं कंप्लेन कयां थी अदरवाइज त मुंहिंजो बि कोई हे इंटेंशन न आहे कि मां हिन बारे में कोई कंप्लेन कयां थी सघे थो तव्हांजी बि ग़लिती न हुजे कॾहिं कॾहिं इअं कुझु थी वेंदो आहे का अहिड़ी ॻाल्हि नाहे ऐं हिन खां अलावा हा हा हा हा जीअं हॉट स्टीमर वग़ैरह हूंदा आहिनि त पोइ उन्हीअ सां थी वेंदो आहे अहिड़ी काई ॻाल्हि नाहे हिन तरह जी कोई प्रोब्लम छो त तव्हांखे त हर तरह जी प्रोब्लम्स ईंदी हूंदी ऐं तव्हांखे इहो सभु फ़ेस करिणो ई पवंदो ऐं हिन जो इंतज़ाम बि तव्हांखे रखिणो ई पवंदो हूंदो त इहा कोई नईं ॻाल्हि इअं नाहे पर ठीकु आहे कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे हुनजी मां न थी चवां बसि थोरोसो मूंखे चेंज करे ॾेई छॾो छो त हिकु अगरि सुखाली निंड न अचे त पोइ मज़ो न ईंदो आहे पोइ कंहिं बि कम में मनु न लॻंदो आहे

एक्जेक्टली एक्जेक्टली मां हाणे उन्हीअ पॉइंट ते पेई अचां कि भई मूंखे अगरि रोज़ु कपिड़ा धोपिजी मिलनि ऐं चङी तरह प्रेस वग़ैरह थियल मिलनि त छा उहा तव्हांखे फ़ैसिलिटी आहे हुनजा छा चार्जिस रहंदा

अच्छा अच्छा मतलबु मूंखे बिल्कुलु असांजी वाइट असांजी को आहे जेकी ड्रेस आहे त उहा वाइट शर्ट हुन में हलंदी आहे त हुन में बिल्कुलु स्टेनलेस थी हुजणु खपे असांखे जेकी ऑफ़िस पर्पज सां खपंदी आहे त उहो त तव्हां बि समुझंदा हूंदव इन्हीअ ॻाल्हि खे त उहो सभु ॾिसी करे मूंखे मोकिलो न ऐं इहे पंज सौ रुपया टिनि खमीसनि जा कुझु वधिक नाहिनि हालांकि मूंखे इअं बार्गेनिंग करणु न खपे भई इहे त तव्हांजा चार्जिस फ़िक्स हूंदा पर जेको मां अमूमन ॾिसंदी आहियां त उहो मूंखे लॻे थो थोरोसो वधीक आहिनि ॿियनि खां वधीक आहिनि कुझु

ऐं सिर्फ़ु आयरनि जी बि तव्हां वटि फ़ैसिलिटी हूंदी भई अगरि मां धोआरियां न कपिड़ा लॉन्ड्री न करायां सिर्फ़ु आइनिंग करायां त छा उहा बि फ़ैसिलिटी आहे तव्हांखे छो त ब जेके हा हा जी जी ॿुधायो हम्म हम्म हम्म

उन्हीअ में न ॾींदा आहियो तव्हां हा मां उहो ई पर्सनल रिक रिक्वेस्ट करण थी चाहियां कि अगरि मूंखे कराइणो पिए त तव्हां हुनजे लाइ कीअं छा प्रोवाइड कंदव छा चार्जिस आहिनि हुनजा ऐं कहिड़े टाइम ते हा

अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा त हुन में छा छा इंक्लूड हूंदो अगरि प पर डे तव्हां पंज सौ वठो था पिया त हुन में छा छा मां आइनिंग कराए सघां थी पेई मतलबु सॼी ड्रेस या प पर पीस जो चार्जिस तव्हां वठंदा आहियो न न न मां त चाहियां थी पेई भई तव्हां ही तव्हांजो स्टाफ़ ही मूंखे प्रेस करे ॾेई छॾे छो त मां पंहिंजे कम सां आई आहियां मां मीटिंग में रवंदसि त पोइ मूंखे थोरो अहिड़ो टाइम कान हूंदो कि भई मां इहो कयां ऐं जंहिं मां आहियां हिते आई आहियां तव्हांजे होटल में मूंखे हुतां जी फ़ैसिलिटी अवेल करण ई मां चाहींदसि मूंखे पाणि न करिणो पिए त उन्हीअ हिसाब सां तव्हां चार्जिस ॿुधायो कि भई अगरि तव्हां करे ॾींदव त जीअं तव्हां वा वॉशिंग जो तव्हां लॉन्ड्री जो चयो कि पंज सौ रुपए में टे खमीसूं त सिर्फ़ु आइनिंग जो तव्हां छा वठंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त अच्छा अच्छा अच्छा

ओके ओके ओके ऐं इअं आइनिंग वग़ैरह सभु सुठी थींदी आहे न बिल्कुलु मतलबु कोई क्रेश न हुजणु खपे छो त मीटिंग वग़ैरह में हुन उन्हीअ त तरह सां वञिणो पवंदो आहे त असांखे जेकी मीटिंग अटेंड करिणी पवंदी त हुन में मूंखे काई शिकायत बसि न मिले इहा ई मुंहिंजी उमीद आहे तव्हां सां बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयव मां मां इहो पेई चाहियां कि सुभाणे जीअं सूमरु आहे ऐं असांजो ऑफ़िस बि खुलंदो और असांजी मीटिंग आहे त भले तव्हां टे शर्टूं घुराए वठो लेकिनि हुन मां छा हिकु मूंखे पहिले मिली सघंदी कि भई मां उते मां पाए करे अटेंड करे सघां कुझु इयं फ़ैसिलिटी मिलंदी मूंखे

हम्म हम्म हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां मां रूम नम्बर थ्री जीरो टू मां थी ॻाल्हायां पेई ऐं तव्हां कंहिंखे मोकिले छॾियो त मां तुरंत ई ॾेई छॾियां जीअं मूंखे हिकु ड्रेस हिकु खमीस मूंखे मिली सघे ऐं बाक़ी तव्हां भले पोइ सुभाणे परींहं में कभी भी केॾी महिल बि ॾेई छॾिजो ठीकु आहे त रूम नम्बर टे ॿुड़ी ॿ हा

हा हा हलंदो हलंदो हलंदो थैंक्यू थैंक्यू ओके जय झूलेलाल